जय झूलेलाल मूंखे फ़ख़्रु आहे त मां सिंधी आहियां असां सिंधियुनि जी पहचान ई अनोखी आहे छो त असांजे दिलि में जेड़ो हूंदो आए असांजी मिठिड़ी ॿोली बि ओड़ी हूंदी आए असां पाण हेॾा मिठिड़ा हूंदा आहिनि ऐं असां पाण ॾाढा महिनती हूंदा आहिनि असां सिंधी भाउर भेनरूं महिनतु करे पंहिंजे पाण जो नालो पंहिंजे पाण जो शानु वधाईंदा आहियूं असां बिजनेस में बि नंबर वन आहियूं असां सिकु प्रेम में बि नंबर वन आहियूं असां सिंधी असांखे सिंधी थियण ते फ़ख़्रु आहे ऐं असां पंहिंजी महिनत सां ई अॻियां वधी करे ऐं सभिनी खे अॻियां वधाईंदा आहियूं असां जहिड़ो ॻाल्हाईंदा आहियूं जहिड़ो असांजे मन में हूंदो आहे तहिड़ो ई असां ॻाल्हाईंदा आहियूं असां मुंहिंजे पंहिंजे मिठड़ी ज़बान सां सभिनि जो दिलि जिते करे पर्यावरण खे पंहिंजो कंदा आहियूं ऐं ईअं करे पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी ठाहे करे सिंधी ॿोली सेखारे करे सिंधियुनि जो मान वधाए करे असां पंहिंजो पाण खे गर्व महसूस कंदा आहियूं छो की असांजी अनेकता में एकता आहे असांजी सिंधी भाषा अमर रहे जय झूलेलाल